میرے آس پاس جو مذہبی مقام ہیں وہ مسجدیں ہیں جس میں میں جس میں میں پانچ وقت ک سرک سے جاتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر نماز پڑھتا ہوں وہاں جا کر مجھے نماز پڑھنا قرآن شریف پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے اور میں وہاں پر تبلیغی جماعت میں جڑ کر لوگوں کو دین ایمان کی طرف لاتا ہوں لانے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے یہاں مذہبی مقام سے ہر مہینہ تین دن چالیس دن کی جماعت نکلتی ہے جن میں پندرہ سے بیس لوگ باہر الگ جگہوں پر جا کر تبلیغی کام کرتے ہیں تبلی کیی کام کرنا اللہ کو راضی کرنے جیسا ہے تبلی کیی کام کرنے سے ہم ثواب کماتے ہیں اور ثوااب کمانے سے ہی ہمیں زنت ملے گ مسجد کو صاف رکھنے کے لیے ہم بہت سارا کام کرتے ہیں مسجد کو صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں اور اس کے اندر جو گندی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں مسجد میں ہم مسجد کو آباد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں جو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں جن میں ہمارے بچے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے نئے بچے ہافس بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں مال بھی بنتے ہیں جن سے انہیں آگے پڑھنے کی تکلیف ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہبی طور طریقے سیکھنے کی نسبت عطا فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کی بع نماز بع جماع نماز پڑھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے مسجد میں پانچ وقت اذان ہوتی ہے جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ کس وقت نماز پڑھنی ہے اور کس وقت نہیں پڑھنی ہے مسجد کو چلانے کے لیے عوام پیسے اکھٹے کرتی ہے جس سے مسجد کا خرچہ مسجد کے لیے بجلی وغیرہ یا جو اس میں امام یا مولوی ہوتے ہیں ان کو جو ان کی تنخاہ ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ہی ملتی ہے ایمان صاحب کا کام ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھانے کا اور ملہ جی ہوتے ہیں محجم جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مسجد کو آباد کرنے کاا مسجد کو صاف رکھنے کاا مسجد کے اندر کیا ضرورت ہے ان کو پورا کرنے کے لیے